हैल्लो नमस्ते भाईय़ा जी बस ठीक ठाक ऐं ते मिगी में नमां मकान बनाया ते फ्रिज्ज कुल्लर चाही दे हे बड्डा फ्रिज दस्सो कोई बधिया जेहा सैमसंग दी कंपनी शैल ऐ बड्डा फ्रिज्ज किन्नें दा ऐ पच्ची ज्हार आह्ला ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ